आं सरासनस्रायै लान्स आरो दिनाराव बांसिन ओंखाम जानाय जायो आं बिदिनो लान्स आव बांसिनै ओंख्रिफोरखौ बिदिनो ना बेदर बेफोरखौ बांसिन संनानै जानो मोजां मोनो ओमफ्रायथ' दिनाराव आं बांद्राय हेभि हेभि बुस्थुफोर जाया मानि बिदिनो एखमब्लाथ' आं बांसिन डिनार टाइम आव रुटिफोर जायो ओमफ्राय लान्साव आं बांसिन आंनि गोथाव मोनग्रा ओंख्रै आरोना ओ दाउ बेदर ब्रयलारा बेखौ बिराद गोथाव मोनो आङो बांसिन आं ब्रयलार खौ संनानै जायो ओमफ्रायथ' बोरमा बेदर बोरमा बेदरखौबो बिराद गोथाव मोनो आङो बोरमा बेदर संनानै जायो आङो बोरमा बेदरआवना बे ग्रेभि ग्रेभि थालायलायनाय संब्ला बिराद गोथाव जायो बोरमाखौ बांसिन आलु आलुजोंबो गोथाव जाथारो बोरमाया ओमफ्रायथ' नारजि नारजि अमा बेखौबो आं बिराद गोथाव मोनो नारजिखौथ' जा गोथाव मोनो बेनो आंनि फेभरेट डिस आरोना ओमफ्राय आं लान्साव बेफोरबायदि गोथाव गोथावनो ओंख्रै संनानै जायो ओमफ्राय डिनाराव आं बांद्राय बेबादि हेभि जाया एखमब्लाथ' आं डिनाराव ओंखाम जानाय जाबावासो मानि बाहेराफ्राव बेलासिफ्राव सम सम बेरायहैब्ला बिदिनो दखानफ्राव आङो साहा पकरा जायो आरो आं बांसिनै बैसोर आं मानोबा फ्राइड राइस चाउमिन बेफोरबायदिखौ बांद्राय गोथाव मोना आं बांसिन साहा पकरा सप ओमफ्राय दाउदै एवनाय बेफोरखौ जानो गोथाव मोनो आङो ओमफ्राय बिदिफोरखौ जाफैबाथाय ओंखाम संफैनाय जाया आङो बांसिनानो रुटि रुटि नानानै संनानै जाफैयो आं रुटियाव एखमब्लाथ' आङो बानानै ओंख्रिखौनो संबावा ओरैनो जायो रटिगोजायैनो ओमफ्राय सम सम बिदिनो आलु फाजा एवदेरनानै जायो आरो आं रुटियाव ओमफ्राय बेनोसै